اُترپردیش کے اندر بہت سارے روایتی پیشے اور ذریعے معاش ہیں جیسے کہ اگر بات روایتی پیشے کی کی جائے تو عام طور پر لوگ روایتی پیشے کو اپنانا پسند کرتے ہیں جو اُن کے ہاں نسل در نسل چلی آ رہی ہے تو بات اگر ذریعہ معاش کی کی جائے تو عام طور پر لوگ ذریعہ معاش کے لیے پوری طریقے سے محنت کرتے ہیں اِس پر پوری کوشش کرتے ہیں عام طور پر لوگ تجارت خدمات اور مینوفیکچرنگ کا کام کر کے اپنا ذریعہ معاش بہترین کرتے ہیں اور اپنا ذریعہ معاش سے اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں اُن کو تعلیم میں اور اِسی طرح اُن کے دیگر اخراجات میں اُن کی مدد کرتے ہیں اور جب تجارت کی بات کی جائے تو تجارت میں بہت سارے لوگ کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں بہت سارے لوگ چاول اناج گیہوں آٹا مطلب مختلف قسم کے لوگ مختلف چیزوں کے تجارت کرتے ہیں اور اِسی کھیتی اور اِسی طرح کھیتی کا معاملہ بھی ہوتا ہے یعنی اُترپردیش کے اندر روایتی پیشے اور ذریعہ معاش دونوں طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں اور یہ ہمارے اُترپردیش کے لیے بہترین لاحیہ عمل ہے